सब बढ़िआँ छै सब बढ़िआँ छै चलि रहल छै रौद उगैत छै रौदी जकाँ छै भेल पानि पटलैए एक बेर फेर दोबारा पटऽलए ला खाद सब पड़लै आब केना की चलै हइ गृहस्ती लाइनमे तऽ दिकते दिक्कत छै दिकते दिक्कत छै बुझलहक सब चलि हँ सब बाध सब सब गहूँम सब सब बाग भऽ गेल छै खाद सब छिटा गेलै पानि पटैत छै पानि सब पड़लैए ओहिमे खाद सब पड़लैया रौद उगैत छै फेर पटौनी होयतै इएह सब छै कहुना दिक्कत सिक्कत भऽ रहल छै गृहस्थि लाइनमे अभावे चलि रहल छै

होगा रोड सब खराप अइ बिहारमे व्यवस्था गड़बड़ चलैत अइ रोड सब बढ़िआँ ठीक नहि अइ बहुत दिकदारी अइ रोड सब नीक नहि छै रस्ता पैरा बढ़िआँ नहि छै बुझलियै बहुत अभाव बहुत अभाव छै कहुना कऽ समय लोको अभावमे घीचैत यै चलैया की करतै रस्ता पैराके बहुत दिक्कत साधन नहि बढ़िआँ नहि अइ बहुत अभाव अइ कहुना लोक समयके कटैया बहुत दिक्कत अइ की करतै मऽ हँ आलू सब कएल छै आलू सब बनैया सुगर सब सब कोड़ि दै छै ने ओहि दुआरे जानवर सब बहुत छती करैत छै ओहि लऽकऽ नहि आलू एहि बेर नहि कयल अइ आलू नहि अइ बेर कएल छै गहूँम सब से बाग भेल गहुँम बाग अइ अब देब मकै तऽ सब सुगर खा जाइत छै मकै नहि उपजैत छै एमहर देहातमे मकै नहि उपजैत छै बिहारमे सब खा जाइत छै सुगर निल गाय सब चलैत छै सुगर सब चलैत छै सब नास कऽ दैत छै सब बर्बाद कऽ दैत छै बुझलियै ओहि लऽ कऽ